گاؤں میں تو خیر میں نے اب ایسے کوئی بھجن ٹولہ دیکھے نہیں بچپن میں دیکھے تھے آ لیکن اب تو نہیں دیکھے ہاں گاؤں سے باہر جب نکلنے لگو نکلو نکلتے ہیں سفر کے لیے تو اکثر ایک دو کچھ ہیں جو جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ چوکی اُٹھا کر شاید سے وہ کسی اور مقام سے کسی اور طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں اِس لیے وہ ہمیں بیچ میں ملتے ہیں اور اکثر اُن لوگوں کے پاس وہ تارا جو ہوتا ہے ستارے کی طرح کا ایک چھوٹی سی چھوٹا سا وہ دکھائی دیتا ہے وہ جو ایک ٹیپیکل اُن لوگوں کی گول سی ڈھول ہوتی ہے کبھی کبھی اکثروہ وہ وہ دکھائی دیتی ہے تو یہ دو چیزیں ہیں اور کچھ جو ایک دم گاؤں کے ہوتے ہیں نا تو اُس اُن کے ہاتھ میں کبھی کبھی بھی دِکھائی دیتا ہے

تو مجھے یہ ساری چیزیں دِکھائی دی